असें कि जेल्ले अस अपने चाइल्डहुड मतलब कि अपने बचपन बिच थे ते असें ई जेल्लै पराने बजुर्ग लोक जेह्के साढ़े दादी दादा ओह् जेल्लै क्हानियां सनांदे थे ते बड़ियां जैदा शैल लगदियां हियां चाहे हिस्ट्री दियां क्हानियां होन ते चाहे ओ अपने मना थोह्ड़ा बनाइयै असें खुश करने अतूं बनांदे थे पर असें ई बड़ा गै अच्छा लगदा हा ते ओ क्हानियां अजें बी साढ़े दमाके बिच बैठी दियां न ते उ'नें ई जेल्लै अस चेत्ता करदे आं अपनी दादी दादा बी अस चेत्ता करी लैन्ने आं सर कन्नै कन्नै ते उ'नें ई याद करियै असें ई बड़ा अच्छा लगदा ते जेह्के सुआल मिकी पुच्छे दा कि कोई चाइल्डहुड मैमरी कोई हिस्ट्री दी कोई तुसें ई चेत्ता ऐ ते में तुसें ई सनान्ना कि बड़ियां सारियां हिस्ट्री दियां जि'यां कोई लड़ाइयां होई गेइयां जि'यां कोई झांसी दी रानी ने लड़ाई कीती अंग्रेजें कन्नै जां भगत सिंह गुरु राज होरें जिन्नियां बी हैन ते साढ़े कोल पूरी डिटेल थमां हैन ते इन्ना जैदा टाइम नेईं ऐ कि में एह् सारें सनाई सकां पर जेह्का जल्लिआं आह्ला बाग दी क्हानी ऐ हिस्ट्री ऐ ओह् बी जेह्की साढ़े कोल ऐ बड़ा अच्छा लगदा कि अस हिस्ट्री सुनने इक मने गी तसल्ली बी लगदी कि साढ़े जेह्के हिन्दोस्तानी जेह्के साढ़े देश दे लोक न उनें इन्नियां जैदा कुर्बानियां दित्ती दियां न ते बड़ा ही जैदा अच्छा लगदा